जि'यां कि असें पता की लास्ट टाइम साढ़े साढ़े गै पूरे मुल्खे च इक को रोना नांऽ दा इक वायरस आइया हा जिन नै की पूरे देश विदेश मुल्खें मतलब लाइये रक्खूड़ेया जेह्दे कन्नै की बड़ा सारा नुकसान होया बड़ी सारियां साढ़िया जेह्की इंसानी जिंदगी जियां ओह् तबाह होइयां निक्के निक्के बच्चे इस कोरोना इक आया हा वायरस ओह्दे कन्नै बच्चे दी मौत होई होई गेई लेकिन एह्दे उप्पर गोरमेंट नै जिल्लै संज्ञान लैता फ्ही एह्दे उप्पर सर्च शुरू होई कम्म करदे रेह् दिक्खदे रेह् उ'नैं बड़ा सर्च कीता एह् गी एह्दी कोई इक वैक्सीन बनै ताकि जेह्दे कन्नै साढ़ै लोग निक्के निक्के बच्चे जिंदी मौत दिन प्रतिदिन लगातार बद्ध होआ करदी ही ते उस्सी दिक्खदे गै गो साढ़ी सरकार नै सर्च कराई विदे विदेशें देशें विदेशें मुल्खैं सर्च कीत्ति वे इक कोरोना दे कोरोना इक वायरस आया हा जेह्दे उप्पर साढ़े देश नै बाह्र दे मुल्ख नै सर्च कीत्ति लेकिन एह्दे च इक थोह्ड़ी जेहि खामी एह् रेही की इस वायरस आस्तै जेह्का कि नोह्ड़ी वैक्सीन ही उस्सी आने आस्तै इन्ना ज्यादा टाइम लग्गी आ जेह्का उस जेह्ड़ा कि ओह् साढ़े आस्तै साढ़ी इंसानी जेह्ड़े इंसान उंदे आस्तै ठीक नहे की ज्यादा टाइम लग्गने कारण वैक्सीन दी आने च ज्यादा टाइम लग्गने कारण बड़ी सारी इंसानी जिंदगियां खत्म होइयां केइयें दे घर दे घर तबाह होइये केइयें दे छोटे छोटे बच्चे केइयें दे बुजुर्ग स्याने न्याने बड़ी सारी तबाही होई गोरमैंट गी दिक्खना चाहिदा कि कोई अगर ऐसी कोई माहमारी कोई आंदी ऐ साढ़े देश विच उस्सी मतलब उस्सी ट्रीट करने आस्तै गोरमैंट गी त्यार रौह्ना चाहिदा अलर्ट रौह्ंना चाहिदा कि की अज्जकल साइंस इन्नी दूर पुज्जी दी इन्नी तरक्की पुज्जी केह्ड़ी ऐसी चीज ऐ जेह्दा हल्ल नि ऐ ठीक ऐ एह्दे कन्नै कन्नै गै गोरमैंट गी एह् वी दिक्खना चाहिदा की अगर जियां अगर कोई वैक्सीन बनांदी ऐ कुसे चीज दा हल्ल कड्डदी ऐ ते ओह्दा पैह्ले एह् वी इक मतलब उ'ने शोर करना चाहिदा कि नोह्ड़ा कोई बाद च कोई साइडइफैक्ट ते नि होग ना लोकें उप्पर जियां हून अस थोह्ड़े टाइम दे दिक्खा ने अस इ'य्यां सुनदे आ ने न्यूज दिक्खाने कि भाई जेह्ड़ी कोरोना वैक्सीन इक आई ही साढ़े मुल्ख च देशें च वी आई ही विदेशें च वी आई ही साढ़े मुल्ख च वी आई जिनें जिनें कोविड हा उ'नैं ते लगोई ऐ ओह् लेकिन जिनें नेईं हा उ'नैं वी लोआई

इस कन्नै केह् होया की ठीक ऐ सारा वैक्सीन कीत्ति सारै वैक्सीन लोआई लेकिन हून वैक्सीन लोआने दा फायदा वी होया की आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता एह् कोरोना नांऽ दा जेह्का कोई वाइरस आये दा हा एह् हटिया लेकिन हून थोह्ड़े चिरै दा पता एह् लग्गा दा मतलब एह् चीज सामने होआ करदी कि भाई एह्दा साइडइफैक्ट एह् लब्भा करदा कि मतल दस्सा दे न्यूज बिच दस्सा दे कि सौ बिचा इक परसैंट यां दो परसैंट ऐसे न जिन्हें ही एह् इस्स वैक्सीन दी प्राब्लम होआ दी केइयै अटैक आये केइयें कोई और दिक्कत आई जेह्दे कन्नै उं'दी मौत होइयी ते उस मौत दा जिम्मेवार कौन ऐ जां उस मौत दी जेह्ड़ी लोके दी होई ऐ उंदा जिम्मेवार कौन ऐ कौन जिम्मेवारी लैग साढ़ा एह् मनना कि इस चीज दा संज्ञान गोरमैंट नै लेना चाहिदा दिक्खो अगर कोई आखदे किसै चीज दा अगर फायदा ऐ ओह्दा नुकसान वी ऐ नुकसान केह् ऐ फायदा केह् ऐ अगर फायदा ज्यादै नुकसान घट्ट ऐ तां असैं उस्सी बिल्कुल अपनाना चाहिदा लेकिन नुकसान ओह्दे पैह्ले दिक्खना चैक करना एह् बड़ा जरूरी ऐ एह् साढ़ी सरकार दा गै एह्दे च रोल हा बाकी साढ़े जेह्ड़े साढ़े इत्थे दे साइंटिस्ट न उनें बड़ा अच्छा कम्म कीत्ता वैक्सीन दा वैक्सीन दी खोज कीत्ति वैक्सीन आंदी साढ़े आस्तै साढ़े आस्तै आंदी आंदी हालाकि बाह्र मुल्ख गी वी उ'नैं दित्ती एह् गै करदे करदे जरूर फर्क पेआ ऐसी गल्ल नि कोरोना आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता साढ़े देश चा खत्म होया साढ़ी स्टेट चा खत्म होया पूरे मुल्क चा आस्ता आस्ता तकरीबन खत्म होया हू'न अस ते एह् सुनदे आये की चाइना कोला एह् जेह्का कोरोना वायरस ऐ उद्दर आया हा ते बेसिकली एह्दे बिच सा जिन्ने वी मुल्ख न उ'नें सारे नै एह् चीज दिक्खनी चाहिदी की भाई ऐसा उत्थें केह् कीत्ता उ'नैं कि उं'दे चक्करे च पूरे देश पूरा मुल्ख तबाह् होइया बड़ी सारियां निक्की निक्कियां जिंदगियां तबाह् होइयां जिन्हैं आह्ली होना जीना हा अग्गे दिक्खना हा जेह्का साढ़ा फ्यूचर हे ओह् खत्म होइया एह्दे बिच सारे मुल्ख नै पूरा संज्ञान लेना चाहिदा दिक्खना चाहिदा कि केह् चीज ऐ की आई कुत्थुआं आई ओह्दे उप्पर प्रतिबंध होना चाहिदा हा मतलब की एह्दे बाद भीऽ वी कोई एक्शन नि होया जित्थां वी अगर एह् कोरोना आया यां एह् डिजीज कुत्थुआं कुदिया वी आया ओह्दे उप्पर जरूर इक एक्शन होना चाहिदा हा बाकी सरकार गी अस आखने कि सरकार एह् जेह् चनौती आस्तै त्यार रोऐ जेह्के साढ़े साइंटिस्ट न ओह् त्यार रौह्न की के दिक्खो कुश वी होई सकदा एह्दे च कोई ओह् नि ऐ बड़ी बड्डी गल्ल नि ऐ होने ते किश वी होई सकदा बड़ी बड्डी गल्ल नि ऐ लेकिन जेह्की साढ़ी साढ़ी सरकार ऐ इसनै त्यार रौह्ना चाहिदा पैह्ले ताकि आने आह्ले टाइम च अगर एह् जेही कोई असें कोई दिक्कत होऐ एह् जेही असें कोई तकलीफ होऐ तां असें मता टाइम नि लग्गै जेह्दे कन्नै की साढ़ा कोई मता नुकसान नि होई जा